गोजां बोथोरखौ आं मोजां मोनो गानफब जोमफब बेदिनो बेदिनो मैगं थाइगं फानहैनो हायो गोलोम बोथोरावब्ला हायालै एखेबारे बहाय थागोन बहाय मागोन एखेबारे जा गोलोमफ्रुयो गिसिब सिबब्लाबो गोलोमगाया आयु थाङा थां थाङा थां जायो बिराद गोजां बोथोरा जा मोजां मोनखायो आं एखेबारे हाया हाया जाखायो गोलोम बोथोराव गिलु बालु जिउआनो गनायनोसै बायदि जालायो माब्लाबा माब्लाबा फांखा गैया मा गैया आयु खम जालायो उन्दुनोबो गिलु बालु थाङा थां थाङा थां उन्दुनाय ना सिखारनाय बेदि जायो उन्दुनो ओंखारलाबो उन्दुनो मोना गरम बोथोराव थान्दाब्ला गोजां बोथोराव सि जोमदो आराम खावख्लुमना उन्दुदो होमब्ला आराम गोजोननाय फैयो आरोखि देहाया गरम बोथोराव बिराद हाया हाया एखेबारे आं गोलोम बोथोराखौ मोजां मोना गोजां बोथोराखौ आं मोजां मोनो आं सैज' हाया हाया मोनो आरोखि बे गोलोम बोथोरखौ बया साबमा बे गोजां बोथोरा बिराद मोजां एखेबारे आं बेखौनो जा मोजां मोनखायो अरबो सायनो हायो गोजां बोथोराव बन बनल' नांगौ बनआथ' बिहिब बिहिब दोनखायो बेयावनो सुखायो दाखालिनो सुजेनबाय जोंनि गोजां बोथोरखाय आलासि फैब्ला अर सायनांलायबाय दाखालि जिरायनायावहाय दान्दिसे दा गोजां जेननाय आराम मोनबाय नै बहायबा बहायबा थांब्लाबो आराम मोनो एखदम लामा ससे ओंखारनो हाया मानो हाया गरमानो थाङा थां थाङा थां जायो गुबुनाव ओंखारलाबो लामा सामा थालायाबो गारि मथर गाखोलाबो बायदि बायदि जायो आरो